السلام علیکم سنے آپ بچے کو پڑھاتے ہیں کئے بجے سے پڑھاتے ہیں جی کھیلنے کے لیے ٹائم بھی دینا نہیں پھر بھی تھوڑا کھیل پہ بھی دھیان دیجیے پڑھائی پہ دھیان دیجیے نہیں کھیلنا تو بھی ضروری نہ ہے کھیلتا ہے تو اچھے اچھے کھیلے تو کھلاڑی بن جاتے ہیں نہیں کھیلنا بھی ضروری ہے پڑھائی بھی ضروری ہے زیادہ ہائی کلاس میں جانے کے بعد جو ہے بچے صرف کھیلنے نہیں پاتے ہیں نہیں دیکھیے کھلاڑی کے بھی ضرورت ہوتا ہے بچے کھیلنے کودنے سے بھی مائنڈ تیز ہوتا ہے دونوں چیز ضروری ہے نہیں ہم سنیں نا کہ ٹیچر ہے اسی لیے ہم فون کال کیے میرے بھی بچے کا ایڈمیشن کرانا تھا اس کے لیے تھوڑا دونوں چیز پہ توجہ دیجیے کھیل پہ بھی اور پڑھائی